हमरऽ नाम तनिष्क छिकै तनिष्क मिश्रा हमे अपनेके कैब कैब अपनेके बुक करने रहिए जाइलेली लाइन बजारसँ रेलवे स्टेशन जाइलेली लेकिन अब हमर लोकेशन चेन्ज भऽ गेलै हम मरङ्गासँ वहाँ जाइके छै तऽ हम चाहै छिए कि अपनेवलाके कैब कैब ड्राइवर हमरा मरङ्गा भेजि दिए तऽ हमे यहाँसँ लाइन बजार जाइ छिए जाइलए चाहै छिए